मुझे लगता है कि मुझमें जो सबसे अच्छी चीज़ है ना मैं कभी हार नहीं मानती हूँ और मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि हाँ मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ चाहे मेरा शारीरिक स्वास्थय ठीक नहीं है और मुझे किसी ने काम बता दिया है तो मैं कभी ये नहीं सोच ती हूँ कि मैं ये कर नहीं सकती हूँ हाँ मैं उस चीज़ को एक बहुत ही अच्छे तरीके से करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ मुझे ये काम दिया है तो मुझे ये करना ही है मैंने कभी हार नहीं मानी वो है ना मन के हारे हार मन के जीते जीत तो मैं इसी पर काम करती हूँ